जोंनि जायगायावथ' साबसिन फिथाइफ्रा जेनेबा खान्थालफ्रा जोंना नै दैज्लां बोथोरफ्राव खान्थालफ्रा थायो थाइजौ थायो गाबागाव गामि एरिया नालाय जोंना बिदिनो क'क्राझार टाउनब्लाबो जोंना मेइन टाउनिफ्राय बिदिनो फास किलमिटार तिन किलमिटार गोजान जायो नालाय गामिसो जोंना खान्थाल फिथाय थाइजौ फिथाय बेफोर थायो आरो जोंनि न'खरआव बयनिबो न'खर न'खर गामिफ्राव आमफ्राय एरैनोथ' माइ माइफोरखौथ' जोंना न'खराव बयनिआव गावजोबो आरैजाय जोंनि जायगायाव आरो माइ जोंनावथ' रुथि थुथि जानाय अइभास गैया नालाय जोंना ओंखामआनो मेइन माइरंखौसो बांसिन नांगौ आरो जोंनि थाखाय माइरंआ गोनांसिन माइआनो बांसिन जायो आरो जोंनाव दा बजों मथामथि माइफ्रानो माइखौनो बांसिन मोननाय मोनो आरो जों बयहाबो हा दंजोबो नालाय बिदिनो गायजोबो रावबो गायालाबानो थाया हाफोरखौ मानसि गैयाब्लाबो हाजिरा मुजिरा होनानै गायो एसे माइफोरखौ जोङो बिदिनो गायनानै एसे थेखाबो सुंनो हायो नालाय बोखांनो हायोब्ला गायनानै जुदि हाजिरा मुजिरा होनानैब्लाबो एखनब्ला थेखा समाव जों माइ मोनहैनाय बोथोराव सोरबा साख्रि बाख्रि गैयि मानसिफ्रा माइ दै फाननानैनो फिसाफोरखौ फोरोङो फिसा फोरोंनायाव जेनेबा लेखा बायनाय बा एडमिसन खायलायनाय सोरनोबा माबानाय बेफोरबादिखौ हरो आरो साफ्रामबोथ' साख्रि गोनां जाया नालाय नै आलि फाननानैनो बयबो माबायो खान्थाल फिथायफोरखौ बिदिनो जोंनि मानसिफ्रा फानो आरो खान्थाल फिथायफोरखौबो माइफ्रानो साबसिन आबाद होननानै आं सानो आरो जोंनि न'आव बांसिन साबसिन मोनो होननानै आंनि बुंनांगौआ बेनोसै एसेनोसै